कोविड लॉकडाउन मे मोबाइल फोन बच्चा सभक पढ़ाई मे बड्ड मदद केलकै हमसब जानै छी की कोविड लॉकडाउन जे भेल छलै ओहिमे के कतौ केकरो बाहर नहि जाय के छलै खास कके बच्चा के शिक्षा व्यवस्था पर बड असर भेलै कोइ अगर बच्चा या कोइ बुजुर्ग या फिर कोइ भी अगर बाहर जेतै तऽ ओकरा भऽ सकैया संक्रमण के शिकार भऽ सकै छलै ताहि लएके सरकार के तरफ सॅं ई जे मोबाइल फोन जे ऑनलाइन जे भी शिक्षा के संचालन कयल गेलै ओहिमे मोबाइल फोन बच्चा सबके बड पढ़ाई मे सहायता केलकै एकर फायदा के अनुरूप जे छै से भेलै की लॉकडाउन रहैत मे बच्चा के पढ़ाई लिखाई मे कोइ भी बाधा नहि एलै ओकरा तहत की भेलै की बच्चा के जे भी समय सारणी देने छलै ओकरा मोबाइल फोन के माध्यम सॅं ओकरा सूचित कएके ओहि हिसाब से बच्चा सब बैस के पढ़लके ओकर शिक्षा मे अग्रसर भेलकै ओकरा जे भी प्रतिकूल प्रभाव छै जे भी स्वास्थ्य पर जे देखल गेलै हमसब कोइ सब गोटा जनै छी की खास कए के जे बच्चा छै हुनका सबके जे भी अंग छै शारीरिक अंग छै बड संवेदनशील होइ छै खास कएके नेत्रक जे भी बात होइ छै तऽ खास कएके जा शदा समय तक मोबाइल फोन के समक्ष रहय के चलते हुनका सबके आँखि पे असर भेलै हुनका सबके स्वास्थ्य पर तऽ असर होबय केलै जे ओसब बाहरो नहि जा सकल छलखिन ओकरा बाद की भेलै की मोबाइल फोन बच्चा के सभक पढ़ाइ मे तऽ मदद केबय टा केलकै ओकरा बट ओकर जे स्वास्थ्य पर जे भी प्रभाव छलै जे भी प्रतिकूल प्रभाव के तहत हुनका नेत्र पर हुनकर मानसिक चेतना पर बड असर केलकै तब ओहि समय मे मोबाइल फोन एक ना मददेगार साबित भेलके जबकि एक हुनका मानसिक चेतना पर भी असरदार साबित भेलै